बिहार संस्कृति रहलै संस्कृति बिहार कि सोँसे भारतके संस्कृति कांँग्रेस सरकार चौपट कै के धै देलकै कहीँ कोइ मेन संस्कृति को होइए नहि देलकै आइ विज्ञान अएला संस्कृति हमर पहिले एहन संस्कृति रहै रहै जे वाल्मीकि मुनि रहता तुलसी तुलसीदासजी रहथिन रहै आइ बनाएल करै छै जहाज हवाइ जहाज तकर मण्डना होएब करै छै हमर संस्कृतिमे जे पुष्प विमान बनेलखिन रहै सबसे पहिले अपन कोनो कहाँ नामोनिशान मिटैके छोड़ि देलकै कोइ देलकै नाम उजागर होइएले नहि कर्दन ऋषि रहथिन ओ बनेलखिन रहै सबसे पहिले बनलै पुष्प विमान तिनकर नाम नहि तऽ ई कोन अल्हुआ झलुआ कुलके नाम होइ रहलै हँ जे एह जहाज बनेलका ई बनेलकाह ओ बनेलकाह आइ रहलै जे कोइ सूर्यपर जा रहला कोइ चन्द्रपर जा रहला हँ हनुमानजी हमर एहन रहता जे सूर्येके निगलि गेलखिन संस्कृति तऽ रहै जे संस्कृत अगर सरकार काँग्रेस सरकार विलीन नहि करतै रहै तऽ एखन हमर भारत फेर कहतै ने भारतमे संस्कृति छै सांस्कृतिक पढ़ाइ लिखाइ दूरदर्शनपर सबपर रोक लगाकऽ कहीँ कोइ जानैए नहि देलकै रहलै जे एखन मोदी सरकार अएलै हँ तऽ तनिक दै रहलै हँ रामायण कथा संस्कृतिके उजागर करि रहलै हँ काँग्रेस सरकार तऽ लैके एकदम चौपट कै देलकै संस्कृतिपर कि कहल जएतै आइ पु जहाज बनेलखिन पुष्प विमान हमर पहिले संस्कृति हमर ऋषि बनेलखिन ऋषि एतेक हमर एहन कि तिनकर नाम नहि हुएले देलकै आँए आओर नाम कि तऽ अल्हुआ झलुआ जे ओहे देखिके ने ओहे रामायणवला देखि देखि देखिके बनेलकै आओर विलीन नाम करिके होइ चाहतिए रहै तऽ सबसे पहिले पुष्प विमान बनेलखिन तिनकर नाम होइके चाहतिए रहै कर्दन ऋषि बनेलखिन रहै हुनकर नाम छै कहीँ देलकै हुए ले नहि ई अल्हुआ झलुआ जे हम बनेलिऔ हवाइ जहाज हम बनेलिऔ हम कएलिऔ संस्कृति तऽ एकदम लैके डुबि गेलै नामपर कहै छै हमरा समझिले संस्कृतिके करै उजागर ओहे होबै भारतके लाल संस्कृति रहलै जे हमरा आओर संस्कृति देखिके शिव ही सत्य है शिव ही सुन्दर है सत्यम शिवम सुन्दरम सत्यसे बढ़िके कोइ नहि सत्ये छलखिन शिव सत्ये सबकिछु सत्य से बढ़िके किछु छेबे नहि संस्कृति चीज छिकै संस्कृति ई सिखाएल गेल अछि लेकिन ओ देलकै काँग्रेस सरकार रहैले किछु रहै देलकै कहीँ कोइ कि आब हमे आओर ओतेक पढ़ल लिखल छिअऽ कतेक कि कहिअऽ मानिके चलहो संस्कृतिके तऽ